میں نے حال ہی حال فی الحال ہی اسکول ٹیکسٹ بکس لی تھی سوشل سبجیکٹ کی خاص طور پر جیوگرافی کی میں نے وہ کتابیں سکس کلاس سے ٹویلو کلاس تک پڑھی ہے کافی اچھی لگی اور کیونکہ اس سے بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے مثلاً یہ ہمیشہ سے خیال رہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو ٹائمنگ ہیں اور گلف کی جو ٹائمنگ ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے تو یہ سب جیوگرافی پڑھنے کے بعد یہ جو ایک طرح کے سوالات تھے کہ کیوں وقت الگ الگ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد یہ مجھے اب کلیئر ہو گیا ہے کیوں اور کیسے ہوتا ہے اس لیے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے